हल्लो हा हा हितां

हा तव्हां किथां था ॻाल्हायो मतिलब हा हा मूंखे जीअं वार कटाइणा आहिनि थोरा डि मतिलब थोरा स्टैप कटिंग कराइणी आहे छो त मूंखे शादीअ ते वञिणो आहे त थोरो ब्लीच बि कराइणो आहे ऐं वार कटाइणा आहिनि त तव्हां वटि आहे अहिड़ो सुठो कोई हेयर कटिंग वारो

हा छो की मूंखे शादीअ ते वञिणो आहे त उते वरी लॻे त वार भई सुठा मां तव्हांजो ॿुधो आहे त भई तव्हांजो पार्लर इहो नाई जो सुठी दुकान आहे त इते कटिंग सुठी थी वेंदी त मां चयो त मां ॾिसां तव्हां खां कटाए करे हा मुंहिंजी उमिरि त आहे सि सिक्स्टी प्लस आहे अच्छा न मां कराईंदी आहियां मूंखे ख़बर आहे मूंखे कहिड़ी कराइणी आहे हल्की मूंखे कराइणी आहे बिल्कुलु वधीक वारी न हा हा मां कराईंदी रहंदी आहियां मूंखे ख़बर आहे वारनि जो बि मां स्टैप कटिंग कराईं मां तव्हांख ॿुधाईंदसि कीअं कराइणा आहिनि छो की मूंखे ख़बर आहे तव्हांजी दुकान सुठी आहे त उते लॻे थो की तव्हां वटि सुठी कटिंग थी वेंदी छो की ए न मां पंहिंजी किथे बर्डे पार्टी ते वई हुयसि त मां थोरो कटिंग कराई त मूंखे वरी न वणी मां कराए चुकी आहियां त मूंखे सुठी पर्फ़ेक्ट खपे त मां ॿुधो तव्हांजी आहे सन्ना हेयर कटिंग सुठी त मां चयमि तव्हां खां पुछां त मां वरी अचां हा हा ऐं मूंसां ॿ टे मुंहिंजी धीअ बि आहे ऐं मुंहिंजो मतिलब शादी असांजे घर में आहे त सत अठ ॼणां आहिनि कंहिं खे मतिलब कीअं कटिंग कराइणी आहे कंहिं खे ऐं कंहिंखे जूड़ो वूड़ो ठाराइणो हुजे उहो पोइ वरी शादीअ वारे ॾींहं असांखे मतिलब ठहारायां त ओहिड़े हिसाब सां अगरि तव्हांखे टाइम हुजे त मां तव्हां खां बुक कराए वठां हा त घरवारो हुजे त घर में बि असांजे अचे घणेई लेडीस आहिनि त उन खे असांखे कंहिंखे फ़ैशल कराइणो आहे कंहिंखे ब्लीच कंहिंखे कुझु ऐं वारनि जी कटिंग थोरी थोरी डिज़ाइन बि मतिलब कंहिंखे जूड़ू ठहाराइणो आहे कंहिंखे खुल्यल वारनि में डिज़ाइन विझाइणी आहे हा ठीकु आहे त पहिरियों मां चयमि छो की हल्को फ़ंक्शन आहे त मां पहिरियों पाण खे कराए थी ॾिसां अगरि मूंखे सम्झि में आयो त मूं तव्हांखे पूरो शादीअ जो सुठो तव्हांखे ऑर्डर बुक कराईंदसि छो की हीअंर मुंहिंजो पहिरियों हल्को पहिरियों ईअं इंगेजमेंट जो फ़ंक्शन आहे त शादी जी डेट बि निकिरंदी तकिड़ में निकिरंदी थोरा ॾींहं त पोइ वरी मां तव्हां खां अगरि मूंखे सम्झि में आयो तव्हांजो ऐं वर्कर तव्हांखे मूंखे सुठा अवेलेबल मिलिया छो की शादीअ में असांजा चङा ई महिमान ईंदा ॿाहिरां कमिरा बुक आहिनि त उते असांजा चङा ई ॼणा ईंदा पोइ मां तव्हां खां पूरो आर्डर ॾींदसि तव्हां वटि स्टाफ़ आहे सुठो छो को इंगेजमेंट असांजी आहे अॼु एकवीह आहे असांजी अठावीह मई आहे हा हा ठीकु आहे मूंखे त थोरी कटिंग स्टैप कटिंग कराइणी आहे थोरो ब्लीच ऐं फ़ैशल बि कराइणो आहे अगरि मूंखे सम्झि में आयो सुठो लॻो त पोइ तव्हांखे आर्डर ॾींदसि छो की असांजा घणेई कमिरा बुक थींदा ऐं छोकिरी वारा छोकिरे वारा हिकिड़े ई हंध हूंदा उते ई तव्हांखे चङो ई आर्डर मिली वेंदो अगरि मूंखे सम्झि में ईंदो त तव्हांखे ई वरी मां बुक कंदसि न त वरी मां ॿिए हंधि ॾिसंदसि पहिरियों मां पाण खे ॾिसां अच्छा इहो ॿुधायो तव्हांजे हिते मंहेंदी लॻाइण वारो केरु आहे तव्हांजे हिते स्टाफ़ में हा त असांखे मंहिंदी जा बि खपनि पार्लर जा खतमु खपनि ऐं छा चइबो आहे जेको जूड़ा तरह तरह जा वारनि में ठाहे सघनि जंहिंमें गुल वुल लॻाए डेकोरेट कबा आहिनि अहिड़े तरह जा वार ठ हा ठीकु आहे त जीअं डम्मी डम्मी चयो था त पोइ थोरो मूंखे हीअ कराए ॾेखारिजो थोरो त मूंखे लॻंदो की सई आहे जूड़ो वांगे ठाहे करे मूंखे ॾेखारिजो त पोइ मां वरी तव्हांखे ओहिड़े हिसाब सां ऑर्दर ॾींदसि छो की असांजा सभु ॿाहिरां महिमान था अचनि त ओहिड़े हिसाब सां वरी असांखे भई घणेई सभिनी फ़ोनिन ते चई छॾियो आहे की भई तव्हांखे सुठो पार्लर वारो केरु मिले वा हेयर कटिंग जो ऐं त पोइ मूंखे ॿुधाइजो मां पहिरियों ट्रायल कयां थी तव्हां वटि अचां थी त पोइ तव्हां वरी हा त मां संडे अॼु ए ॿुधरु आहे त पोइ विस्पत जुम्मो छा मांं आर्तवारु ॾींहुं तव्हां वटि ईंदसि हा त मूंखे शॉपिंग ते बि वञिणो आहे आर्डर ॾिना कपिड़ा ठहारायां ठीकु आहे मां टाइम कढी तव्हां वटि ॾिसां ईअं अॼु शाम जो कलाक अची सघंदसि त मां तव्हांखे ॿुधायां थी फ़ोन ते छो की शोपिंग करण ते मूंखे वञिणो आहे सभु मां आर्डर ॾिना आहिनि कपिड़नि जा त हुतां पहिरियो वठंदसि पोइ वरी मूंखे थोरो हिन जो बि टाइम कढणो पईंदो त मां अगरि हूंदो अधि कलाक त पोइ मां तव्हां खां टाइम बुक करायां थी वरी अच्छा ठीकु आहे तव्हां मुंहिंजो सुभाणे सुभाणे थी सघंदो सुभाणे तव्हां मुंहिंजो पंजे खां पंजे लॻे तां करे छॾियो बुक मुंहिंजो ठीकु आहे हा हा ठीकु आहे हा हा न तव्हांजो नालो त खैर मां ॿुधियो आहे तॾहिं मां तव्हांखे फ़ोन कयो आहे मूंखे ख़ातिरी मिली आहे किथां त तॾहिं मां चयमि तव्हां खां पुछी ॾिसां हा त मूंखे कंहिंजे ॿुधायो त हुन चयईं की हिननि वटि स्टाफ़ बि चङो आहे सभु मिली वेंदा त मां इन करे पुछियो मां चयमि महिंदी वारा हिते हिकिड़े ई हंधि सभु मिली वेंदा त मूंखे बि आसानु थी वेंदो हा हा हा हा न न जेको मां कराईंदी आहियां तव्हांखे उहो ॿुधाईंदसि जेको सूट कंदो आहे त मूंखे ख़बर आहे त मां तव्हांखे उहा ई किट तव्हांखे ॿुधाईंदसि त तव्हां उहो ई कजो छो की मूंखे हिकिड़ो ख़बर आहे त मूंखे हुन सां थोरो एलर्जी थी वेंदी आहे जेकी आहे मूं वटि आहे सॼी किट मां तव्हांखे ॿुधाईंदसि त तव्हां ओहिड़ी मूंखे मुंहिंजो कजो हा हा ठीकु भेण हरिओम जय झूलेलाल थैंक यू